एगो अङ्गूठी खरीदलहुँ अङ्गूठी तऽ खरीद लेलहुँ देखयमे बड्ड सुन्दर लागल लेकिन पहिरलाक बाद हाथमे खुजली हुअ लागल चेह्न भऽ गेल एहि दुआरे जे आब किछु ऑरिजिनल नहि भेटै छै सभ डुप्लिकेट सोनारसँ लिअ सोना लिअ तैयो ओहिमे किछुने किछु फेँट रहबे करत टलहा तऽ टलहे छै पितरिया पितरिये छै ओ नहि बढ़िआँ आब किछु नहि बढ़िआँ रहि गेलै इन्फेक्शन फैल जायत फोँसरी फोँसरी भऽ जायत हाथमे करिया करिया भऽ जायत ताहि दुआरे ईसभ आब बढ़िआँ चीज नहि रहि गेल छै